ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग आपसी पहचान पहले हाल चाल से ही शुरू कर देते हैं कैसे हो यहाँ कैसे कोई काम है या कोई दुःखी है नाम भी पूछते हैं बाद में ये भी पूछेंगे क्या आपने खाना खाया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है आप परेशान तो नहीं अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइए हो सकता है हम आपकी मदद कर सकते हैं अपना पता आप कहाँ के रहने वाले हो क्या करते हैं आप यही सब पूछते हैं